ड्रॉइंग करण में जाम ग़लतियूं थींदियूं आहिनि छो करे की भई ड्रॉ कयूं त कलर ॿाहिरि हली वेंदो आहे शेप न बिहंदा आहिनि पोइ पा आस्ते आस्ते जाम भई गोलो ठाहींदा आहियूं त हुन गोले खां ॿाहिर कलर न वञिणो घुरिजे ऐं तंहिंखा सवाइ भई महिनत त जाम करणी पवंदी आहे आर्टिस्ट बणिजण लाइ त प्रैक्टिस बि थींदी आहे ऐं छा आहे की भई ड्रॉइंग करण में त जेको मूंखे ठाहिणो आहे उहो पहरियों पाण दिमाग़ सां पहिरियों ड्रॉ कंदासीं ॿ टे दफ़ा भई प्रैक्टिस कंदासीं भई तॾहिं वञी करे ठहंदो तंहिंखा अॻु त भई मुश्किलु आहे पर ड्रॉइंग में ॿ टे भेरा त दिक़त थींदी आहे कलर ॿाहिर निकरनि ड्रॉइंग न बिहे बराबरि पोइ ठही वेंदो आहे पोइ वांदो कोन्हे